जय झूले जीअं त मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे कुझु न कुझु हर वक़्तु ठाहिण जो घर में जेके बि फालतू समानु पिया हूंदा आहिनि मां उन मां कुझु न कुझु ठाहिण जी कोशिशि कंदी रहंदी आहियां कॾहिं न्यूज़ पेपरनि मां फेविकोल फेविकोल ऐं न्यूज़पेपर जे इस्तेमालु सां वणु ठाहियां आहिनि ख़ाली सॉस जे बॉटल्स मां गुलदस्ता ठाहियां आहिनि ऐं जेके बॉक्स मिलंदा आहिनि शू बॉक्स मिलंदा आहिनि उननि मां बि मां जाम सामान ऐं स्टोरेज बॉक्स ठाहिया आहिनि मोबाइल जे बॉक्सनि मां गॾे करे थ्री लेयर्स वारो अ अ ज्वैलरी बॉक्स ठाहियां आहिनि ईअं मां जाम ई सामानु ठाहींदी रहंदी आहियां छो त मूंखे ईअ वणंदो आहे कुझु बि सामानु विञाइण वणण न वणंदो आहे इन करे जेतिरो थी सघंदो आहे मां जेके वेस्ट मेटिरियल मां सामाननि मां कुझु न कुझु डेकोरेट करे कांच या ऊन जो इस्तेमालु करे उन मां सामानु ठाहींदी आहियां ऐं गनपतीअ ॾींहंनि में मिटीअ मां बि गनपती ठाही आहे ऐं जेको ड्राइंग जो स्टेशनरीअ ते दुकान मिलंदा आहिनि क्ले क्ले मां बि गनपती ऐं जाम सा ठाही आहे ऐं उन जी पु पुजण में बि रखी हुईसीं ऐं घणा ई सामानु जीअं त अॼुकल्ह स्कूल में बि इहो सेखारे रहिया आहिनि त असां त शुरूअ खां ई हर सामानु जो कुझु न कुझु मां ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं मूंखे इयो ॾाढो वणंदो आहे इनमें काई चिनौती मूंखे न लॻंदी आहे छो त मूंखे घर में जाम कुझु सामान पिया हूंदा आहिनि उननि खे ई मां इस्तेमालु वरी इस्तेमालु ॿिए इस्तेमालु में आणिंदी आहियां सॉस जूं बॉटल्स थियूं या झूनी ड्रेसिनि तां कांच या मोती निकरंदा आहिनि शूस जा बॉक्स ईंदा आहिनि ऐं वेफ़र जा बॉक्स ईंदा आअहिनि उननि मां मां कुझु न कुझु ठाहींदी रहंदी आहियां